मच्छी हम लोग सीखे कैसे मारने मम्मी पापा मार रहे थे उसके बारे में हम लोग देखते देखते तो सीख लिए पकड़ने पानी में खेती में मच्छी थी उसके बाद में हम लोग पकड़ने स पकड़ रहे थे लोग हम लोग तो पकड़ने लगे तो पकड़ाने लगे मच्छी तो हम लोग अपने से पकड़ने लगे हैं जब अपने से पकड़ने रहे थे तो पूरा हम लोग भी धीरे धीरे जानकारी हो गया इसी तरह मच्छी पकड़ते हैं फिर उसके बाद में मच्छी तो पकड़ लेते हैं तो फिर जाते हैं नज़दीक के तालाब में नदी के तीरे तो कटिया लगाते हैं कटिया लगाते हैं तो उसके बाद में हम लोग मच्छी को चारा लगाते हैं कटिया में कटिया में चारा लगाते हैं तो मच्छी तो खाने आती है तो मच्छी को पकड़ती हैं तो जब पकड़ टूट पाती है मच्छी तो हम लोग कटिया से मारते हैं मारके उसके बाद में हैं तो अपने बाद में लाते हैं तो मच्छी को तो हम लोग बड़े बड़े पहले आदमी मच्छी मारते हैं कटिया से तो पहले हम लोग देखते थे देखकर तब हम लोग को जानकारी हो गया कैसे चारा कैसे लगाता है कैसे चारा लगता है तो उसी तरह देखते देखते तो हम लोग कटिया बनाए हैं कटिया बनाएँ तो कटिया बनाके तो हम लोग नदी ले गएँ नदी ले जाकर तो हम लोग भी लगाते थे मच्छी कटिया चारा लगाकर उसी तरह बैठते थे बैठते रहते तब उसके बाद में हो जाता था तब मच्छी पकड़ खा चारा खाने आती थी तो चारा खाने आती थी थी थी तो मच्छी उसको को खींचती थी लेकर भागती थी तो हम लोग मारते थे जब मारते थे तो मच्छी फंस जाती थी जब मच्छी फंस जाती थी तो हम लोग फिर निकाल लेते थे मार लेते थे तो फिर वही चारा लगाकर फिर डालते थे जब डाल लेते थे तो मच्छी को तो फिर बैठते थे वहाँ पर दस मिनट पांच मिनट बैठकर तो फिर दोबारा मच्छी थी चारा खाती थी तो तो एक बार दो बार भाग जाती थी तो नहीं आती थी फिर दोबारा तब डालते थे तो मच्छी हम लोग के पास में भागती थी तब लोग उसको हम लोग मारते थे तो मच्छी तुरंत आ जाती थी जब आती थी मच्छी तो हम लोग उसको निकालते थे निकालकर तब लाते थे घर पर तो हम लोग बोलते थे घर पे जब लाते थे बोलते थे मच्छी मारकर लाए हैं तो बोलते घर वाले तू मच्छी तो मार लेता है डेली बाय डेली जाओ मच्छी मारने के लिए तो मच्छी मारने के लिए घर वाले भेजते थे अब इसी तरह मच्छी मारने के लिए हम लोग परच गए थे डेली वहाँ मच्छी कटिया ले लेते थे बनाकर चल जाते थे बनाकर नदी के तीरे मारते थे रोज़ मारते मारते मारते रोज़ लेकर आते थे डेली डेली अपना बाद में उसके बाद में हम लोग क्या करते थे खूब बड़ी एक कटिया में हम लोग चार कटिया लगाते थे बंसी उसको बोलते हैं बंसी में पूरे चारों कटिया में धागा बांध देते थे धागा बांधकर फेंक देते थे तालाब में जब तालाब में फेंक देते थे तो एक घंटा के बाद में उसके बाद में मच्छी देखते देखते देखते देखते समय बीत जाता था तो उसके बाद में हम लोग को मच्छी को देखते हैं तो खींच खींच निकालते हैं निकालकर उसके बाद में देखते हैं तो मच्छी दो तीन कटिया में फंसी हुई है तो फंसी भी तो बड़ी बड़ी बड़ी मच्छी फंसती थी उसमें बड़की फंसती थी जब उसमें बड़की मच्छी फंसती थी तो उसको लेकर आते हम लोग घर पे घर पर देते थे सो उसके बाद में पूरा बकायदे घरवाले वो बनाते थे सब कोई खाता था तो फिर एक दिन क्या हुआ लेकर फिर गए हम लोग फंसी कटिया को कटिया को ले गए तो उसमें दो कटिया डाले बंसी में एक कटिया में दो कटिया बनाए उसीमें धागा में दो कटिया जब लगाया हम लोग तो दोनों कटिया एक ही धागा में दो कटिया था दोनों कटिया में फंसती थी मच्छी एक ही कटिया से दो कटिया जब लगाते थे दोनों कटिया मछली फंसती थी तो वो देखने वाले बोलते एक कटिया में कैसे मच्छी फंसती है वही देखने वाले बोलते थे ए कटिया में मच्छी कैसे डबल फंसती है तब जब डबल फंस जाती है मच्छी तो हम लोग घरवाले को देखाते हैं देखो ये कटिया में हम लोग डबल मच्छी मारकर लाते हैं